इअं त असांखे तरण न ईंदो आहे लेकिनि असां सलाह जे तौरु ते कुझु नथा ॾेई सघूं त इअं सलाह त ॾेई सघूं अगरि उहो ॿार थोरो पहिले योगा करण सिखे योगा जा थोरो उन्हीअ सां सरीर लचीलो थींदो योगा कंदो त उन्हीअ सां तैराकीअ में ॾाढी वधीक मतलबु मदद मिलंदी मतलबु जेकी तव्हां म योगा में मदद चाहियो था त तैराकी तव्हांखे मदद ॾींदी तैराकीअ में चाहियो त तव्हां तव्हांखे योगा मदद कंदो लेकिनि ॿई चीजनि में हिकु ॿिएं जी हेल्प कंदव त इहे ॿई चीजा तव्हांजी हेॾियूं निखिरिजी वेंदी हेॾियूं निखिरिजी वेंदियूं जंहिंजो वर्णन नथा करे सघूं लेकिनि हाणे असां सलाह ई ॾे त ॾेई था सघूं न ॿियो त नथा करे सघूं लेकिनि जेको ॾिठो आहे पंहिंजो अनुभव आहे पंहिंजो पंहिंजो सुझाव आहे इहो ई सुझाव था ॾियूं कि जेको आहे न हुन ते तव्हां तैराकी खां पहिले थोरो योगा सां पंहिंजो बदन ल लचीलो कयो त उन्हीअ सां तव्हां तव्हांखे तैराकी में और वधीक मदद मिलंदी और इन्हीअ सां तव्हांखे डोड़णु हुन में तैराकी में ऐं योगा में हिकु ॿिए सां तव्हांखे ऐं हिकु ॿिए सां उ उहो ॻंढियल रहंदो त हुन सां उहो और हिकु म मज़बूत स्तंभ ऐं जेको हुन ते मुकाम ते पहुची वेंदो जय झूलेलाल